وعلیکم السلام جی جی

جی جی یہ ٹیمپر گلاس اگر ٹوٹ گیا ہے تو لگ جائے گا جی اور جو ہے رہی سلو ہونے کی چلنے کی بات تو پھر اس کو اس کے لیے آپ کو میرے شاپ پہ آنا پڑے گا میں دیکھوں گا کیا وجہ ہے سر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میمری فل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے موبائل سلو چلنے لگتا ہے اور اور کبھی تو اس کے علاوہ بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں ٹیمپر گلاس ٹوٹنے کی تو عام بات وہ گر گیا ٹوٹ گیا اس سے اور کوئی کوئی چیز ہو گئی جی جی بالکل لگ جائے گا آپ اسے بنا ٹینشن رہیے لگ جائے گا اب آپ آپ سر اس کی قیمت مختلف ہیں ہائی پرائز کے بھی ہیں لو پرائز کے بھی ہیں میڈیم پرائز کے بھی ہیں اب آپ جیسا چاہیں ویسا بھی لگوا سکتے ہیں بجٹ جیسا آپ کا بجٹ ہو بینک بیلنس ہو جی جی جی آپ جی جی بالکل بالکل میں اپنی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کہ سلو کیوں چل رہا ہے آپ کا فون اور میں اپنی کوشش کے مطابق اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو میری شاپ پہ آنا پڑے گا اس سے پہلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس میں جی جی بالکل بالکل مل جائیں گے میری سروس ٹونٹی فور آورس ہے آپ آپ جب بھی آئیں میں وہیں موجود رہوں گا ٹھیک ہے جی جی بالکل بالکل جی جی ٹھیک ٹھیک گڈ نائٹ سر جی جی بالکل آپ آئیے پھر وہیں بات کرتے ہیں ٹھیک گڈ نائٹ سر گڈ نائٹ جی گڈ نائٹ گڈ نائٹ